جیسے پہلے لوگ کارچوبی کا کام کرتے تھے ساڑیاں بناتے تھے ہاتھ سے زیادہ کام ہوتا تھا جیسے بنائی ہے کڑھائی ہے کارچوبی کا کام ہے اس سے کپڑے بنائے جاتے تھے اور اس پہ جو ورک ہوتا ہے وہ ہاتھ سے کیا جاتا تھا پہلے لیکن اب کیا ہو گیا ہے اب زیادہ تر لوگ مشینوں سے کام کرتے ہیں ہر کام کی مشین آ گئی ہے تو اب سب مشینوں سے کام ہونے لگا ہے لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں اور اسی طرح وہ اپنے ورثے کی حفاظت کرتے ہیں مشین کا استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن اب دیکھا جائے تو زیادہ تر مشینوں کا ہی کام ہوتا ہے اور اب لوگ ہاتھ سے کام کرنا اتنا نہیں کرتے ہیں وہ جو پہلے کے لوگ تھے وہ ہاتھ سے ہی کام کرتے تھے اور مشین کے کام میں اور ہاتھ کے کام میں بہت فرق ہوتا ہے وہ ہاتھ کا کام مضبوط ہوتا ہے کرا ہوا اور مشین کا کام اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے